में अपने मन पसिंद बिशे दे बारे च गल्ल करां ते स्कूल च मेरा मन पसिंद बिशे डोगरी हा एह् मेरे सारे बिशे कोला पंसदीदा बिशे हा की जे मिकी बड़ी की जे एह् बिशे मिकी बड़ी चंगी तरह समझ आई बी आई जंदा हा ते मिकी एह् पढ़ना बी बड़ा पसंद हा डोगरी मिकी लिखने ई इन्नी पसंद नेईं ही जिन्नी के मिकी पढ़ने इस करियै एह् बिशे मेरा पंसदीदा बिशे हा